सिरां जिल्लायाव गोबां थासारिफोर जेंना जानानै दं गोबां मानसिफोरा जे फरायनायखौ नागारनानै गोदाव सोराव जानानै दं बिसोरखौ जों बुथुमनानै बुथुमो आरो गोबां मबेल मबेलजोंनो इउस खालामनानै थायो आरो गोबां जानाय लोंनाय जानाय लोंनायजों गोदो फबनानै थायो जेरै जौ जुवा द्राक्स बायदिफोरखौ बाहायो बेफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जों गोबां बेबस्था लानांगोन मानि गथ'फोरखौ जानला मोनला फरायनाय नागारनानै थाहोनाया मोजां नङा बिसोरखौ मोन माबा मोनसे खालामनानै ब्लाबो जोंनि समाजखौ मोजां खालाम नांगोन आरो जेंनाफोरखौ सुस्रां नांगोन बिसोरखौ बुजायनानै आजायनानै माबा मोनसे मोजां राहा लामायाव होनांगोन आरो बांसिनै फरायनायाव गोसो हो होथारनांगोन आरो बांसिन दानि जुगाव द्राक्स जानाय आरो गोबां जौ जुवाजों गोदो फबनानै थायो औ दे